हम जीवनमे सभसँ सुखी परिवारकेँ देखय चाहैत छी परिवारसभ सुखी सभ खुश रही सभ खुश रहए हमहूँ खुश रही साथमे सभ खुश रहए सभसँ पैघ महत्व तऽ उएह देख दऽ रहल छियै ओकर अलावा शरीर स्वस्थ रहए सभके भगवान स्वस्थ रखथिन आओर पूजा पाठ करए सभ अपना समयमे मगन रहए ककरो एमहर उमहर मोन नहि अथी जाय परिवारसँ भगवान सभके सुखी रखथि पारिवारिक सुखी हम सभसँ बेसी चाहैत छी ओकरबाद शरीर स्वस्थ रहए भगवान पूजा पाठमे ध्यान कनी लगा दैथ उएह सभ चाहैत छी बाल बच्चा नीक रहए सङ्ग लागल सभ हँसैत खेलैत परिवारसभ रहए सभक सङ्ग लागल हमरो बाल बच्चासभ नीक रहए कामना तऽ उएह रहैए तखन भगवान जे पूरा करथि ओहिके अलावा की कहू